ग्रामीण क्षेत्रमे शिक्षाके बेबस्थाके बेहतर बनाबैके लेल राज्य सरकार आओर केन्द्र सरकार दुनूके समुचित प्रयास सदासँ आबि रहल अछि पहिने तऽ शिक्षाके बेबस्था ठीक नहि रहै वर्तमानमे विद्यालयके नवनिर्माण भेल जाहिठाम अध्यापकके कमी छल ओहि जगह बच्चासँ ज्यादा मात्रामे शिक्षकके आपूर्ति कऽ रहल अछि तरह तरहके हरेक विषयके शिक्षक महोदय ओहि विद्यालयमे प्रतिष्ठित छथि ओ अपन अपन युक्तिसँ बच्चाके संस्कारमे परिवर्तन लाबै छथि शिक्षाके जरिआसँ हुनका जीवनके असली मूल्य बताबैत छथिन एतबे नहि समाजके कोना उत्थान होएत देशके कोना उत्थान होएत एहिसब क्षेत्रमे सेहो जानकारी दैत छथिन आओर हुनकर मार्गदर्शनसँ विद्यार्थी अपन भविष्यके उज्ज्वल कऽ रहल छथि